हाणे जीअं ॻाल्हि कयूं था असां मीटिंग जी मीटिंग कीअं थींदियूं आहिनि जीअं धंधे जे हिसाब सां थींदियूं आहिनि की अॼुकल्ह छा आहे रोज़गारु धंधो जाम वधे पियो थो त पहिरियों छा थींदो हुओ गामड़ा हूंदा हुआ गामड़नि में धंधा थींदा हुआ गामड़नि में धंधा थींदा हुआ त उते धंधे जे लाइ ॻाल्हि वाल हलंदी हुई जीअं सभु मिली करे ॻाल्हाईंदा हुआ धंधे लाइ की छा करिणो आहे अॻियां कीअं करिणो आहे ईअं करे पोइ धंधो वधंदो वियो पोइ ईअं करे शहरनि जीअं वधिया जीअं गामड़ा वधिया तीअं शहर बि वसिया त शहरनि में बि छा थियो पोइ धंधा जाम वधी विया हाणे माण्हू छा था कनि धंधो हेतिरो वधी वियो आहे याने की भई हिकिड़े शहर खां ॿिए शहर में बि धंधो कनि था माण्हू पहिरियों छा थींदो हुओ एॾी आवक न हूंदी हुई माण्हुनि वटि एॾा पैसा न हूंदा हुआ त हेॾो धंधो वंधो न थींदो हुओ अॼुकल्ह जे ज़माने में छा आहे की धंधो एतिरो वधी वियो आहे नी की तव्हां हिकिड़े शहर में वेही करे ॿिए शहर मां धंधो करे था सघो त हाणे माण्हू लाइ धंधो करणु त सहुलो थी वियो आहे पर हिन में छा आहे की माण्हुनि खे रोज़ु हिक शहर खां ॿिए शहरु अचण में तकलीफ़ आहे त हुन कारण अॼुकल्ह छा आहे टेक्नोलॉजी आहे याने की भई माण्हू अगरि हिकु शहर खां ॿिए शहर नथो वञी सघे त उहा मीटिंग अगर हुनखे अटैंड करणी आहे सम्झो धंधे लाइ त उहो छा थो करे ऑनलाइन मीटिंग अटैंड कंदा ऑनलाइन में कीअं आहे की भई ऑनलाइन विडियो कॉलिंग थींदी आहे जीअं माण्हू पंहिंजे हितां वेही करे कंप्यूटर में ई या पोइ मोबाइल में ऑनलाइन ॾिसी करे साम्हूं शहर में ॿिए शेहर में माण्हुनि सां ॻाल्हाए सघे थो ऐं जेका बि पंहिंजा हुन जा अथसि धंधे लाइ उहो उन सां ॻाल्हि करे करे उन सां ॻाल्हि वधाए थो सघे धंधो वधाए थो सघे पंहिंजो ऐं हुन खे हिक शहर खां ॿिए शहर में अचवञ जी बि जरूरत काने का त हीअं करे छा आहे की पहिरियों गामड़न में धंधा थींदा हुआ त हुनन में एॾो वधीक न थी थींदो हो हिक शहर खां ॿे शेहर न थींदा हुआ अॼकल जे जमाने में टेक्नोलॉजी आ उने में त ईअं जाम वधी वियो आहे त उन हिसाब सां धंधा बि चंङा वधी विया आहिनि इन करे